ہلو جی آپ ٹریول سے بات کر رہے ہیں جی او جی ایک کیب بک کرانی تھی جی ممبئی ٹو آگرا کی جی تو جی اور کیا کہتے ہیں اُس میں جو سیٹ سنگل پرسن کے لیے چاہیے جی میں اکیلی ٹریول کروں گی جی تو آپ مجھے ڈرائیورز کی ٹھیک ہے اور اُس کے چارجز ساتھ مجھے بتا دیجیے اور ڈرائیور کی ڈیٹیلس جو ہے وہ آپ مجھے سینڈ کر دیجیے گا جی

تو ہاں ہاں اور اُس کو مجھے جانا ہے آگرا جی ہاں ممبئی ٹو آگرا سنگل پرسن کا ہے آپ مجھے اُس کے چارجز اور ڈرائیور کے ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ مجھے سینڈ کر دیجیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھینک یو سو مچ